सुग्गा लय लोग अथी बनबै छै सुग्गाके राखय लए पिजरा पिंजरामे सुग्गाके राखै छै आओर तोता जे छै से कतौ गाछ बृक्षपर खोत्ता लगाबै छै ओ खोत्तामे रहै छै बरसा बूनीके टाइममे ओ चिड़ै चुनमुनी जे छै गाछ बृक्षपर कतौ स्थायी जगह पर खोत्ता लगबै छै ओहिमे रहै छै सुग्गा जे छै ओकरा जे छै से लोग पोसयके बास्ते पिजरा कीनै छै ओहि पिंजरामे राखै छै आओर चिड़ै चुनमुनी छै जे ओ कोनो बढ़िआँ जगह स्थान ओकरा मिलै छै तब ओहि जगहपर ओ खोत्ता लगबै छै ओहिपर ओ बाल बच्चाके अंडा दै छै तब ओहिपर अंडा रहै छै भरि दिन चरै बजै छै साँझके ओहि स्थायी जगहपर खोत्ता जे लगबै छै ओहिपर रहै छै फेर भिनसरे होइ छै जे कौआ मैना जे छै से उड़ि जाइ छै भरि दिन चरय लड़ाय बूलिके चलि आबै छै फेर साँझके ओ जगह पर आबै छै स्थायी जगहपर ओहिपर राति भरि गुजर बसर करै छै फेरो जे छै भोर होइ छै उओ चिड़ै उड़िके चरय बजय लए जाइ छै

लोग ओकरा जे छै से कोनो विकास सीखाबै छै कोनो चीज पढ़ाबै छै सुग्गाके एना बोल ओ ओना बोल ओना बोलय छै ओ हे ई पढ़ हे ओ पढ़ ओ पढ़य छै जे पोसै छै ओकर नाम कहलक कोइ डेरा गेल दरबज्जापर गेल तऽ ओ कहलक हे फलना हो हइयाँ अयलै हो हे ई अयलै हो हे ओ अयलै हो फलना हो कने गेलहो हो ओकरा सीखबै छै तऽ ओ पढ़ै छै आ चिड़ै चुनमुनी जे छै कोनो गाछ बृक्ष पर कोनो स्थायी जगह पर ओ खोत्ता लगाके भरि दिन चरय बजय छै साँझके ओहि खोत्तापर रहै छै ओहि सबके खाना छियै चिड़ियाके पिल्लू हे ई ओ खाय छै सुग्गाके जे लोग पोसै छै तऽ ओकरा जे छै पिंजरामे राखिके ओकरा दूध देलक ओकरा चूरा देलक ओकरा भात करलक उ खियलक रोटी बनेलक उ देलक